हैलो तव्हां दीप गैस एजेंसी सां ॻाल्हायो था मां त मां बी एच ब्लॉक शालीमार बाग सां सां ई ॻाल्हायां थी मां न पंहिंजे सिलैंडर बुक कयो हुयो हा इंडियन जो जो की मूं से ना कैंसिल कराइणो आहे मुंहिंजे घर में कुझु रीज़न आहे असांखे ॿाहिरि वञिणो आहे त मूंखे हाली सिलैंडर जी ज़रूरत न आहे छो की पहिरों ई हिकु भरियल पियो आहे त ॿ ॿ छा ई कंदसि हिन कारण मां सोचा थी की मां कैंसिल कराइणो आहे त वो मां पोइ अची बि बुक कराए सघां थी हिन कारण मां चाहिंदी आहियां की तव्हां मुंहिंजी जो गैस जी मां बुकिंग कई आहे हो तव्हां कैंसिल करे छॾियो त मां जॾहिं बि वापिसि ईंदमि घुमी ॿाहिरो त त मां पंहिंजे गैस जी बुकिंग ॿीहर कराए छॾदमि छो की हाली वठी रखण जो त कोई फ़ाइदो आहे कोन्ह इन कारण तव्हां सां जेको रिक्वैस्ट आहे की तव्हां मुंहिजी हे बुकिंग कैंसिल कयो त मां ॿेहर तव्हांखे जॾहिं बि ईंदस तॾहिं मां पंहिंजी बुकिंग कराए वठदमि सिलैंडर जी